اردو کہاں بولا جاتی ہندوستان میں بولا جاتے ہیں جیسے بنگال کے جو بنگالی ہیں وہ بنگال میں ہی بولا جاتے ہیں اردو جیسے آسام کے ہیں آسام کے ہی بولا جاتے ہیں جیسے کوئی بہار کے ہیں تو بہار کے ہی بولا جاتے ہیں تو اردو کو لوگ مائنے رکھتے ہیں اردو جو ہے ہم لوگ سیکھے ہیں اور سکھاتے ہیں سیکھے ہیں جیسے انگلش اور ہندی جو ہے بہت کم وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اردو جو ہے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اب اور وہ لوگ پڑھاتے ہیں اس چیز پہ جو ہے زیادہ دھیان دیا جائے اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان کے جو ہے زیادہ تر اردوئے یہ بولا جاتا ہے اور بولتے بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں جو آپ کو اردو ہی بولا جاتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھائے جاتے ہیں اور چونکہ اردو کی جو بولنا ہے وہ کم ہو گئی ہے اور ہم لوگ چاہیں کہ جو ہے اردو زیادہ بولنے کے لیے اور پڑھایا جائے اور اس کے لیے ہم لوگ جو ہے گھر ایک بچوں کو سکھائے اور اپنے اپنے بچوں کو سکھائیں اور جو بھی ہوتا ہے جو بھی بولا جاتا ہے مسلمانوں کی زیادہ تر تو اردو ہی بولا جاتا ہے جیسے جہاں جہاں کے لوگ ہیں جیسے بنگال کے ہیں آسام کے ہیں اور بہار کے ہیں یہ سب جہاں جہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہاں زیادہ تر اردو ہی بولا جاتے ہیں اس لیے کہ اپنے بچوں کو اور اردو سکھائیں اور پڑھائیں اور ہم لوگ جو ہے زائد انگلش اور ہندی جو ہے زیادہ بولتا ہے چونکہ زیادہ سیکھے ہیں